ॿारनि खे जेको टाईम मिलंदो आहे त ॿार अॼकल्ह मोबाइल मे चङा वीडियोस ॾिसंदा आहिनि ऐं चङा ॿार कार्टून ॾिसंदा आहिनि यां त खेढ़ंणु हली वेंदा आहिनि ऐं जंहिंखे शौंक़ु हूंदो आहे उहे इंटरनेट तां जाम शंयूं ठाहींदा आहिनि ऐं उहे शंयूं पोइ ॿार जामु ॼणनि खे ॾेखारींदा ॿि आहिनि शौंक़ु सां की असां ईहो इंटरनेट तां ॾिसी करे ठाहींदा आहियूं ऐं जेके ॿारनि खे शौंक़ु हूंदो आहे उहो ॿार पंहिंजी माउ खे घर जे कमनि मे ॿि मदद कंदा आहिनि